आमच्या वाठारांनी सैमीक सादनी आसा जशें की वखदां भाजी फुलां फळां अश्यो खूब तरेचे जशे वखदां आसा की कामणेचें वखद आसा जशे कामीण जाल्यार ते कामणेचें वखद मेळटा धतूचें आसा थंडेचें मेळटा आनी आमच्या भाजीच भाजी बी मेळटा भाज्या भितर तायकिळो मेळटा तेरो मेळटा किल्ल मेळटा अशें खूब तरेचे मेळटा आनी फुलां आसा फुलां मेळटा रानांत आखीचीं तिळ्याचीं मेळटा फुलां अशी भरपूर तरेची मेळटा जशी फळां फळां मेळटा जशी जांबळां मेळटा ती आमकां खावपाक मेळटा चारां मेळटा चुन्नां कनेरां मेळटा आनी भिंडा बी मेळटा भिंडा मेळ्ळी जाल्यार आमकां तीं घरा हाडून विकपाक मेळटा हे सगळे विकपाक मेळटा जांबळां चारां चुन्नां आनी चवथी खातीर रानांतली भरपूर कितें कितें मेळटा जशें की कोकोण मेळटा खात्रे कांगडेलां अशे आनी हेर वापरतात